آج کل مختلف قسم کی ٹرینیں اس دنیا میں ایجاد ہو گئی ہیں جیسے بلٹ ٹرین ہے میٹرو ٹرین ہے یا نارمل ٹرین ہے میں نے کئی دفعہ ٹرینوں سے سفر کیا ہے میٹرو ٹرین سے بھی کیا ہے اور نارمل ٹرین سے بھی کیا ہے بلیٹ ٹرین میں بیٹھنے کا کبھی حادثہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ جب میں نارمل ٹرین میں سفر کیا تو میں نے دیکھا کہ ٹرین پوری لوہے کی ہوتی ہے اس کی پہیہ بھی لوہے کی ہوتی ہے اس کا ہارن بھی لوہے کا ہوتا ہے اس کا ڈبہ بھی لوہے کا ہوتا ہے اس کی سیٹیں لوہے کی ہوتی ہے لیکن بیٹھنے کے لیے جو اس میں گدے اور سوختے کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہم بیٹھ سکیں اور اس پر لیٹ سکیں میں نے ہمیشہ سلیپر میں ہی سفر کیا ہے تاکہ اس پر لیٹ کر آسانی کے ساتھ سفر آسان ہو ہمارا جنرل میں یا اے سی میں نہیں گیا ہوں کیونکہ جنرل میں بہت ہی زیادہ گندگی اور بھیڑ بھاڑ رش ہوتا ہے اور اے سی چونکہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے سفر نہیں کیا ہے اس میں لیکن اس کا ہارن بھی بہت تیز ہوتا ہے جو بہت آواز کرتا ہے اور ٹرین کی آواز بھی بہت زور و شور سے ہوتی ہے کبھی کبھی سننے والے کو بھی بہت ڈسٹرب کرتی ہے ان کی جو نشست و برخاست ہوتی ہے بیٹھنے اٹھنے کی جگہیں بہت سی ٹرینوں میں بہت صاف ستھری ہوتی ہیں اور بہت سی ٹرینوں میں بہت گندی ہوئی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے سب ٹرینوں کا میرا سفر رہا ہے اور تجربہ رہا ہے اب تک